बचपनके नीक याद कि एक ये बोली सकै छी अहाँ जेनाकि हमर पापा जे रहथिनने ओ हमरा बचपनसँ सिखेलखिन कि कोइ काम अगर स्टार्ट करने छी तऽ ओकरा खतम करिके उठबै जेना पढ़ऽ लए बैठलियै या कोनो काम हम शुरू करने छी तऽ ओकरा खतम करने बिना हम नहि उठै पारै छियै तऽ फाइनली उ आदत जे बनी गेलै हमरो बचपनमे ही उ हमरा बहुत हेल्प मदद करै छै अभीके टाइममे जेना हमे अभी अगर कोइ काम ही कॉलेजके ही या कोइ तऽ कोइ भी काम अभी लएके बैठे छियै तऽ उ हम खतम करि कऽ ही फिर उठै छियै कुछ भी करियै पढ़ऽ लए बैठे छियै तऽ अगर हमे कोनो विशेष ई छै जेकि हमरा खतम करैके छै ई पढ़ीके ही हमरा उठना छै तऽ उ चीज हम करिके उठै छी तऽ बाँकि हमर दोस्त सब छै जेनाकि उ नहि करै पारै छै ओकरा लागै छै कि मतलब कि इतना टाइम तक बैठे लए पड़तै तऽ उ ब्रेक ले लै छै बीच बीचमे रुकी जाइ छै उ चीज हम नहि करै छी हमरा ई खतम करना छै आजके आज करना छै तऽ मतलब करके ही उठना छै तऽ उ चीज हमरा बहुत मदद करै छै आओर इस चीजके लिए पापाके तऽ हमे बहुत ये छियै जेकि उ हमरा ई चीज सिखेलखिन बचपनेमे हमरा आदत लगा देलखिन तऽ उ हमरा अभी बहुत बहुत जादा मदद करै छै